गैस चालू करणु महिल गैस जे अॻियां माचिस ऐं लाइटर थोरो परे रखजे ऐं असांखे बि गैस खां थोरो परे बीहणु खपे ऐं गैस चालू करणु महिल रोटी वोटी ठही वञे त चैक कजे गैस बंदि आहे बराबरि बंदि रेगुलेटर कजे पोइ रसोई ठाहिणु महिल ॿारनि खे किचन में रंधिणे में न अचणु ॾिजे ॿारनि खे न अचणु ॾिजे रोटी ठाहिण खां पोइ ॿारनि खे सॾु कजे रोटी ठही वई आहे अचो खणी वञो ऐं राति जो या ॿाहिरि केॾे घुमणु वञो था त गैस ऐं रेगुलेटर बंदि करणु खपे इन बंदि करणु खपे इन इहे करण सां असांजे शहर में जेके किस्सा थी रहिया आहिनि माण्हू गैस चालू रखी भुलिजी वेंदा आहिनि इन लाइ वॾा वॾा किसा थींदा आहिनि इन लाइ असांखे हादसनि खां बचिणो आहे इन लाइ असांखे गैस सिलैंडर बंदि करे पोइ ई घर खां ॿाहिरि निकिरणो जय झूलेलाल